अहाँ मरण्या बोलै छियै दीदी की कहै छै हमर बेटाक बियाह छियै दू किलो फूल चाही फूल चाही गुलाब दू किलो फूल चाही की कहै छै गुलाब चाही अरहुल चाही ओ चाही गेंदा चाही कोनो हालतमे अहाँके ऑर्डर देने रहौं तऽ अहाँके दै के चाही ने केना हेतै तहन सभटा गाड़ी कोनो चीज़क भाँज लगाबू दीदी की कहै छै पाँचटा गाड़ी छै सजावके छै हमरा जायके छै

बेज्जतीवला बात ने छै ठीक छै सभटा फूल हमरा बीका कोनो हालतमे हमरा भाँज लगाके पाँचटा गाड़ी हमरो साजबऽके छै कोनो हालतमे हमरा मिलाके दय दिय फूल

पहिले हमरा कहितहुॅं तऽ पहिले हम दोसरो ठाम ऑर्डर कैरतियै पहिले अहाँ नहि कहलियै सभ फूल हमरा दयके चाही से हमर बेटाक बियाह छियै दू किलो फूल चाही बढ़िआँसॅं सजाबै के चाही नहि सजतै ओ बेज्जतीवला बात छै नहि अहाँ देबै तऽ होइक चाही हमरा गुलाब ओ जे मिरचयावला फूल छै से दय देब गेंदा दय देब कमलके फूल दय देब की कहै छै ललका अरहुल दय देब एगो नीलका हेतै कृष्ण रंगके फूल से दय देब पैसा पैसा की रेट भेल पैसा कितना भेल बोलू ने कोनो भेजा देब पैसा कितना भेज़ब कि रेट दै छियै हँ हँ कोनो भाँज लगाबूपैसा भेजा देब पैसा हँ भाँज लगाबूँ आ हमरा दियऽ जल्दी साँझ परल जा रहल छै सभ टाइम भए रहल छै सभ औगता रहल छै हँ कतौसॅं अपन भाँज लगाके दिअ हमरा ई तऽ बेज्जतीवला रेट की छी से कहूँ हमरा सभ बर बाराती जतय जे छै सभ इलौकि बिलौकि मांगिके सभ तैआर छै सभ आयल छै सभ कुटुम्बसभ आयल छै आ नहि जे हेतै नहि जे सजाबै छै तऽ ओतुका लोक की कहतै वएह फूले नहि अखन नहि राखियौ पहिले हमरा दिय ने फूल पहिले भेजबै तब ने पैसा की रेट छै से रेटसभ बतेबै